गामि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि गोसो बायदि जिउनि लोगो नागिरनायाव जेंना नुजायाखै मानोना टाउन ओनसोलाव थाहैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय गामि ओनसोलाव आबाद मावनो थाखाय हा गैया खायफा दं आरो दानि जुगाव आबाद मावनानै थांनानै थांनांगौआ इसेल' बिबांनि हायाव आबाद मावनानै थांनानै थांनांगौआ जोंनि थाखाय बेयो गोरलै नङा आरो आरो सान्दुं अखा हा बेबायदि आबाद मावनानै नों नांगौ रोखोमनि मुलाम्फा मोनाब्ला हा बोरै गावनि जिउखौ खुंनो बिनि थाखायनो गामि ओनसोलनि बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय टाउन ओनसोलाव टाउन ओनसोलाव थाहैनो लुबैयो मानोना टाउन ओनसोलाव थाहैबा जेरावखि जाया नों गोबां इनडास्ट्रि एबा आरो कारखाना कारखानाफोर दं मलफोर दं गोबां नांगौ रोखोमनि गोबां बिबांनि खामानिफोर मावहैनो हायो जेरै मलफ्राव मावहैनो हायो गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफ्राव मावहैनो हायो अफिसफ्राव मावहैनो हायो बबेबा दखानफ्राव मावहैनो हायो बबेबा फेक्टरिफ्राव मावहैनो खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंहैनो हायो खुंनो हायो बेनिखायनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गावबागावनि जिउखौ गावनो गावनो खुंलांनो थाखाय टाउन सोहोराव थाहैनो लुबैयो आरो आरोबाव मानसिनि लुबैनाया जोबनो थांङा मानोना इसे मोनबा इसे मोनबा आरो बेनि आरो इसे लुबैबावगोन बेबायदिनो लुबैनाय बायदिनो बयबो मोजां द्रेस मोजां गान्नाय जोमनाय मोजां जायगायाव थानो लुबैयो बेनिखायनो बयबो मानसिफ्रानो टावनखौ होसोयो आरो टाउनाव देभलप जायगा आरो जेनिबो सुबिदा जायो जेरैहाय नों लोमजाब्ला साजाब्ला हस्पिटफोर खाथियावनो मोनो आरो जानाय थानाय जानाय बेसादफोर जेरै नांगौबानो मोनब्र'बो बायदिसिना आरो न' बां लुनाय बिल्दिं लुनायफोरनि नांगौ बेसादफोरखौ जायगायावनो मोनो जायगायाव मोनो गुबुन गोजानाव थांनांलाया जेरै गामियाव थाबा गामियाव नांगौखिनि बेसाद मुवा बेसादफोरखौ मोनजोबा गुबुन टाउन जायगायावसो थांनानै लायनांगौ जायो बेनिखायनो मानसिफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा टाउनाव थाहैनो लुबैयो जेरै टाउननि टाउननि बा मानसि जेव जेव मानसिफोर होंगो दोंगो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि हारि हारिसाफोरनि मानसि लोगो मोनो आरो बेफोरजों थाफानानै गावनि रोंगौथिखौ बारायनो हायो गुबुननि राव सोलोंनो हायो आरो गोबां मल साख्रि आरो गाव साख्रि माव गभर्नमेन्टनि साख्रि मोनोब्ला गामिखौ नागारनानै गुबुन टाउनफ्राव थाहैनांगौ जायो बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा टाउनाव थाहैनो लुबैयो